السلام علیکم جی کیا میری پورنیہ ٹریول ایجنسی میں بات ہو رہی ہے جی تو آپ جمشید صاحب بول رہے ہیں تو نہیں مجھے تھوڑی جانکاری لینی تھی اصل میں میں سیمانچل اور پورنیہ میں تھوڑا سا گھومنا چاہ رہا تھا ضلع جی تو ہم لوگ وہی چار پانچ ساتھی تھے تو ہم چاہ رہے تھے وہاں آپ کا گھومنے کا جگہ کافی ساری سنی ہیں ہم نے تو وہی ہم پوچھ رہے تھے کیا خرچہ وغیرہ آ جائے گا آپ ہوٹل وغیرہ بھی شاید آپ ہی دیتے ہیں کیا ہے وہاں پہ جی جی سب لوگوں کا جو ہمارے ساتھی ہیں سب کا اچھا اچھا تو ٹرین ٹکٹ وغیرہ بھی آپ ہی دیں گے متعین کرائیں گے ہم سے جی اچھا جیسے جیسے جلال گڑھ کا قلعہ ہو سکتا ہے میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کافی اور کوسی ندی اور میں نے شاید مہا نندا ندی بھی میں نے سنا ہے وہاں کے بارے میں کافی فیمس جگہ ہے وہ کافی لوگ جاتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے بتایا تھا جی تو کل ملا کے خرچہ یہی آئے گا آپ کا دس بارہ ہزار ایک آدمی پہ اور آپ کا جو ہوٹل ہے وہیں مین ایریے میں یا تھوڑا دور میں تو مطلب کیا کیا فیسلٹی دیتے ہیں آپ کیا کیا سہولتیں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں آپ کے ہوٹل میں جی جی جی جی جی تو آپ کے یہاں اے سی نان اے سی دونوں ٹائپ کے رومس ہیں تو ان دونوں کے کیا خرچ آئیں گے الگ الگ خرچہ ہوگا نا ظاہر ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر جب ہم آتے ہیں آپ سے بیٹھ کے وہیں پوری ساری باتیں کر لیں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اور خیریت سے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم رکھتے ہیں